जीअं हिकिड़ो ॾींहुं मूं हिकु बार खोले ॾिसी त उन में आहियो ते मटरनि जी सब्ज़ी कीअं बणाई थींदी आहे ऐं मां सोचो इन में अगरि हलवनि जी रेसिपी हुजे हा त केॾो सुठो लॻे हा हीअ सभु मूंखे पढ़ण ॾाढो सुठो लॻो उन जी मां ॿ ॾींहुं त मूंखे ॾाढो सुठो लॻो त कीअं आलू ठाइबा आहे कीअं मटर आलू ॿई गॾु करे माण्हू ठाहे सघे थो ॾाढो सुथो लॻे थो मूंखे पढ़ण पढ़ण ऐं ई ॿुधी करे ॾाढो सुठो लॻो त माण्हू हिकु बार खां सब्जी जे बारे में सभु पढ़ी ऐं पाण ठाहे सघे थो